एनहुरका मौसम अच्छा रहय छै मौ गहूँम उपजय छै धान उपजय छै मक्का उपजय छै अच्छा रहय छै सब गर्मीके समयमे गर्मी भी पूरा लगय छै ठण्डीके समयमे ठण्डा लगय छै अच्छा अच्छा फूल खिलय छै अच्छा अच्छा मौसम रहय छै अच्छा दिन रहय छै कभी ठण्डी कभी गर्मी रौदे सबचीज उगय छै करय छै बढ़िआँसँ लोग रहय छै करय छै सब मिलि जुलिके एक बनिके रहय छियै यहाँके स्वभाव अच्छा छै यहाँ मिल जुलिके रहय छियै यहाँ गहूँम उपजय छै मक्का उपजय छै सब्जी छै बैगन होलय कोबी होलय टमाटर होलय सबचीज उपजय छै रहय छियै खाइ छियै पिये छियै बढ़िआँसँ रहय छियै पिन्हाबा ओढ़ाबा सब मिलि जुलिके करय छियै सब मिलि जुलिके रहय छियै खा यहाँ बहुत अच्छा अच्छा सबचीज उपजय छै करय छै ठण्डामे ठण्डा खूब रहय छै गर्मीमे गर्मी खूब रहय छै बरसातमे बरसात खूब होइ छै सब मौसम एक रङ्ग रहय छै कभी कोइ चीजके अथी नहि रहय छै अच्छा अच्छा मौसम रहय छै अच्छा अच्छा दिन रहय छै मिल जुलिके रहय छियै करय छियै सब एकता बनाकऽ रहय छियै सब सबचीजमे एकता बनल रहय छै रहय छियै करय छियै मिल जुलिकऽ सब बाल बच्चा पढ़य छै लिखय छै हँसय छै खेलय छै घुमय छियै बजार जाइ छियै मार्केटिंग करय बजार जाइ छियै बजारसँ सब्जी आनय छियै खाइ छियै बनबय छियै सब्जी बनबय छियै दालि बनबय छियै रोटी बनबय छियै चावल बनबय छियै सबचीज बनबय छियै खाइ छियै रखय छियै बाल बच्चाके पढ़बय छियै परिवारसँ मिल जुलिके रहय छियै सास होइ छथिन ससुर होइ छथिन सबके रख सम्मान करय लए सिखय छियै सिखबय छियै बाल बच्चा के इएह सब करय छियै बिहारमे अच्छा अच्छा सबचीज मिलय छै घुमय छियै फिरय छियै बेगूसराय जिलामे रहय छियै सबचीज मिलय छै करय छै बिहार एक अच्छा देश होलय बहुत बहुत दूर दूरसँ लोग आबय छै करय छै रहय छै सबके बोली स्वभाव अच्छा रहय छै प्रेम रहय छै एकता रहय छै सबके सब मिलि जुलिके रहय छियै गोतनी होइ छथिन देवर होइ छथिन ननदि होइ छथिन सबके मिलि जुलिके रखय पड़य छै समाजके एक बना कऽ चलबे पड़य छै करय पड़य छै खाना पीना सबचीज हे की बनेबय की खेबय की करबय केना की करियै नहि करियै इएह सब करय छियै रहय छियै सब कपड़ा लत्ता किनय छियै धरय छियै मिल जुलिके एक बना के रहय छियै यहाँ गहुँम उपजय छै गेहुँके समयमे भी गहुँममे गहुँमके गहुँम होतय भुस्सा होतय मक्काके मक्का होतय फेर ठठेर होतय इएह सब होइ छै फेर टमाटर होलय आलू भेलय भिन्डी होइ छै लोग घर बना बना कऽ रहय छै करय छै ककरो पक्का छै ककरो झोपड़ी छै इएह सब सब जकरे जएह रहय छै वएहमे खुशी खुशी जियै छियै रहय छियै मिल जुलिके एक बनाके ई नहि छै कि जे लड़ाइ झगड़ा किछु नहि बढ़िआँसँ मिल जुलि के एकता बनाके रहय छियै करय छियै खाइ छियै पीयै छियै अभी घर बनेबय हमे हे चलियै साथ देबय हम घर बना रहलियै हँ साथ देबय ने सब गोतनी ननदि भैंसुर छथिन देयोर छथिन सबके बना मिलाय जुलाय के चलय छियै बेटा छै बेटी छै पाँच गो सबके लए के चलय छियै ओकरा लए अच्छा लुरि सिखबय छियै जे हे एना करिके रहय बाल बच्चाके सिखबय छियै कि मिल जुलिके रहय बिहार छिकै बिहारमे अच्छेसँ लोग रहय छै करय छै सबचीज खाइ छै पीयै छै रहय छै ई नहि छै कि जे लड़ि झगड़िके नहि से सब नहि एकता बना कऽ रहय छियै करय छियै कि जे पति छथिन पतिके सेवा करनाइ छै ओकरा हुनका अच्छा अच्छा व्यवहार करनाइ छै उ जेना कहलखिन हुनका जड़ रहयके छै सास छथिन सास छथिन माता पिता सम्मान करयके चाही जेना अपन माता पिता भेलय ओनाही उ होलखिन पतिके माता पिता हमरो माता पिता हुनकर माता पिता हमरो माता पिता हम्मर माता पिता हुनको माता पिता जेना उ छथिन एगो माता जनम देलखिन एगो माता सम्मान देलखिन तऽ हुनका मिलिके जुलिके रहयके छै करयके छै बिहारमे इएह सब सीख मिलय छै इएह सब रहय छियै लए के करिके चलय छियै जे सबके सब एकता बना कऽ रहय छियै करय छियै जे चलू मिलिके जुलिके रहबय एक बना कऽ रहबय एकता सम्मान मिलल रहतय लक्ष्मी मिलल रहथिन सब मिलि जुलिके चलय छियै जाउत छथिन जैधी छथिन सबके भगिना भगिनी ननदोसी सब रहय छथिन सबके मिल जुलिके लए कऽ चलय छियै करय छियै ई नहि छै कि नहि अथी करय छियै सबके लए कऽ चलय छियै करय छियै जे आइ एकता बनाओल रहबय तब ने कोइ सम्मानो नहि कऽ सम्मानो सब करतय आओर कोइ टूटयमे अथी नहि होतय अलग अलग रहबय तोरैतो देरी नहि हेतय बिहारमे एकता छै ई नहि छै कि सबमे सब बिखरल हेथिन तनी मनी खातिर मोटाओ हो जाइ छै लेकिन एकता बनाकऽ रहय छियै समाजमे खास करि के हमहुँ रहय छियै जे सब कि जे मिल जुलि के रहबय तऽ एक बनिके रहबय ई नहि छै कि लड़ि झगड़िके रहबय तऽ ओइमे अथी छै